काजके अतिरिक्त हमरा जे समय मिलय छै तऽ हम कहानी पढ़यके कोशिश करय छियै अपने लेबलके आओर कवितो सब पढ़यमे बहुत नीक लागय छै आओर ई सोचय छियै जे हम कोन एक्स्ट्रा चीज हमरा खाना बनाबैला आबय ओहु सीखयके कोशिश करय छियै आओर गाना सब गाबयके तैयारी करय छियै जे हम नीकसँ नीक गाबि सकी आओर हम अपन घरोके लोक सबके ध्यान राखय छियै जे केओ कतहु एमहर उमहर नहि होइ आओर केओ कतहु बाहर भीतर नहि जाइ जे अपन सुरक्षित रहय आओर सबके देखभाल करैत रहय छियै आओर समय मिलय छै तऽ हमरा कनी हम मोबाइलो चलाबय छियै आओर मोबाइलपर ओ चुटकुला सब देखैत रहय छियै जे कि हमरा बहुत नीक लागय छै आओर बहुत हँसी आबय छै आओर शामके हम जाइ छियै दौड़य लए जे कि दौड़सँ हमरा बहुत दौड़ करनाइसँ हमरा बहुत नीक लागय छै हमरा शरीरके बहुत स्वस्थ मिलय छै आओर हमरा बहुत अच्छा नीन्द आबय छै आओर हम योगो करय छियै जे कि हमरा भरि दिन स्वस्थ राखय छै योगा हमरा शरीरमे बहुत क्षमता पहुँचाबय छै काम सब करयमे बहुत मदद मिलय छै हमरा योगा करनाइसँ